हलो हा मां शास्त्रीनगर मां थी ॻाल्हायां पेई कृतिका नागरानी ॻाल्हायां थी गूटर गली में रहंदा आहियूं असां त तव्हां लाइट जो कमु कंदा आहियो मूंखे ख़बर आहे ऐं तव्हां पहिरां बि असांजे घरि आया आहियो ऐं कयो अथव इलाही तव्हांखे यादि आहे इलाही न यादि आहे पर मां पोइ बि मां तव्हां खां पहिरों बि कमु करायो आहे लाइट जो तव्हांजो कमु सुठो लॻंदो आहे सुठो कंदा आहियो तव्हां कमु त मुखे हिक त मुंहिंजी ट्यूब्लाइट ख़राबु थी वेई आहे घ हॉल में मुंहिंजे ट्यूबलाइट ख़राबु थी वेई आहे ऐं की हाणे टीवीअ में इंवटर जो कनेक्शन खपे जीअं लाइटूं बंदि थियूं टी वी बंदि थी थी वञे त बोरिंग थी थिए पेई मां बोर थी थी वञा मुंहिंजो जेको सीरियल आहे उहो मां ॾिसी नथी सघां पेई वरी त मूंखे मज़ो न थो अचे छाकाणि की मां न्यूज़ बि ॾिसंदी आहियां टीवीअ में ऐं ॿ टे सीरियल बि ॾिसंदी आहियां त मुंहिंजो सुठो टाइम पास थी वेंदो आहे त मूंखे इंवटर जो कनेक्शन खपे हाणे छा आहे की हू अचे नथो ऐं लाइट बंदि थी थी वञे त मां ॾिसी नथी सघां पेई टी वी ट्यूब्लाइट ठीकु कराइणी आहे ॿियो इंवटर जो कनेक्शन कराइणो आहे त तव्हां मूंखे ई ॿुधायो की तव्हां कॾी ईंदा ईंदा सुभाणे ईंदा ऐं मतलबु छा तव्हांजी घणो वठंदा तव्हां घणो चार्ज कंदा छो की पहिरियों बि मां तव्हांखे पंहिंजे घर में इंवटर जो कनेक्शन सभिनी में करायो आहे तव्हां खां ई करायो आहे मूंखे सुठी तरह यादि आहे हाणे तव्हां मूंखे ॿुधायो की तव्हां टीवीअ में थींदो न थींदो छा सामानु कहिड़ो खपे त मां पहिरां ई तयारी करे रखां सामान घुराए रखां जंहिं में तव्हांखे तकलीफ़ न थिए ऐं ट्यूब्लाइट बि मां तव्हांखे ॿुधायांव थी पेई तव्हांखे मां फ़ोटो खीचे मोकिलियांव थी पेई भई कहिड़ी मां ट्यूब्लाइट वठी अचां मूंखे नाला वाला कोन यादि थींदा आहिनि त मां तव्हांखे फ़ोटो खीचे ॿुधायांव थी अॼुकल्ह नयूं नयूं ट्यूब्लाइट त तव्हां मूंखे ॿुधायो की छा हिन में ख़राबी आई इयं त तव्हांखे ख़बर न पवंदी तंहिं हूंदे बि मां हिकिड़ो चाक हिकिड़ी ॾंढो हिक ट्यूब्लाइट मूं वटि घर में रहंदो ई आहे त उहो तव्हांखे ठीकु करिणो पवंदो हा हा हा हा हा इयो मूंखे ज़रूरी खपे मां त तव्हां खुद ई मुंहिंजे मूंहं जी ॻाल्हि वठी छॾी मां इयो ई पेई चवां भई हिकु ॿ हिक कमिरो आहे जेको घटि यूस थींदो आहे हुन में तव्हां भली तव्हां जेके कनेक्शन आहिनि ट्यूब्लाइट जा ॿ कनेक्शन आहिनि कनेक्शन आहिनि त भली उहो हिकु बदिले छॾिजो हिकु ट्यूब्लाइट काफ़ी आहे लाइट वञे त हिकु पंखो हुन में वॾो कमिरो आहे त ॿ पंखा आहिनि ॿिन्हिनि पंखनि में कनेक्शन आहे त उहो पोइ बि पंखे में त तव्हांखे सूमरु ॾींहुं त मां चवां पेई जे जेकर तव्हां सुभाणे अची सघो सुभाणे छुटी अथव पोइ सूमरु ॾींहुं केॾी महिल ख़तम मूंखे टाइम अॼु ई ॿुधाए छॾियो ई वरी सुभाणे मूंखे फ़ोन ते ॿुधाए छॾिजो टाइम छो की थींदी आहे घर जी रोटी ठाहिण हा त बीहिणो बि त पवंदव तव्हां पुछियो हूंदव की भई आहे न आहे न आहे न आहे न जो किथे आहे बटण त बीहु करे कराइबो आहे न त मन खे थोरो सेटीसिफेक्शन

हा हा हा भली कलाकु ॾेढ मूंखे पहिरां ॿुधाएजो वरी मूंखे किथे वञिणो हुजे त मां वरी सवले नमूने कराए सघां न कमु ऐं ॿियो त तव्हांजा चार्जिस घणा थींदा इयो बि मूंखे थोरो सो ॿुधायो पहिरां बि तव्हां मूं खां ॾाढा पैसा वरिता हुआ त इनकरे मां तव्हां खां चार्ज पुछां थी तव्हां कमु सुठो कंदा आहियो मां इयं नथी चवां पेई पर थोरा चार्ज त हिन दफ़े ठीकु लॻायो छो की पहिरां बि मां तव्हांखे ॾाढा ई पैसा तव्हां वठंदा आयो तव्हांजो कमु सुठो आहे मां मञा थी पेई पर हिकदमि हेॾा पैसा न वठो हाणे

हा पंज सौ पंज सौ घणा नथा चयो पहिरां बि पोइ तव्हां हींअर त चवंदा आहियो पंज सौ पोइ चवंदा आहियो इहो मां हीअं बि कयो वरी हीअं बि कयो इय करे तव्हां चार्ज हींअर त तव्हां पंज सौ चवंदा आहियो हलो मूंखे मंजूर आहिनि पंज सौ रुपया पोइ वरी पोइ तव्हां चवंदा आहियो की हिन में मां इहो विधो हिन में मां इहो विधो त इयं न इयं न कजो न तव्हांखे ॿुधाए छॾियो आए मां जेके जेके शयूं खपनि तव्हां सभु हिन में ई इन्क्लूड कयो बाक़ी ट्यूब्लाइट जो मुंहिंजो आहे की चाक ख़राबु आहे ॾंढो ख़राबु आहे जेको बि ख़राबु आहे हुन जो मां अलॻि सां वरी चार्ज कंदसि ऐं मूंखे त इलाही कंहिं चयो तव्हांजी टे सौ रुपया फ़ीस आहे टे सौ रुपए में हूअं त मां बि तव्हां खां पहिरो वॾा कमु तव्हां खां ई कराईंदी आहियां नंढो मोटो मां वरी आसे पासे मां कराईंदी आहियां पर मतलबु वॾो कमु त मां तव्हां खां ई कराईंदी आहियां छो की मां तव्हांजी सफ़ाई आहे हथ में त इनकरे पेई मां चवां भई थोरा त कमु से कमु थोरी त घटि कयो अचण जा सर्विस चार्ज घटि कयो तव्हां जा इस्टेटस अथव हा हा घर में त ॾाढियूं शयूं ख़राबु थियूं थी वञनि पेयूं अॼु हीअं ख़राबु अॼु हूअं ख़राबु मतां थी थो सघे तव्हां वरी ॿिनि ॾींहंनि में अचो ॿियो बि कुझु ख़राबु थिए त पोइ इन में ई कजो वरी न मूं खां एक्स्ट्रा पैसा वठिजो भॻवान करे ख़राबु थींदो ई न पर हिन में ई कजो वरी हा हा त तव्हां त ॾिसो इय वधाईंदा था वञो पिया पैसा इयं मां तव्हांजी तारीफ़ थी कयां पेई तव्हांजो कमु सुठो आहे त तव्हां पैसा इयं वधाईंदा था वञो इयं न कयो दादा इय न कबो आहे दादा थोरो त पंहिंजा माण्हूं आहियूं असां हाणे मां टाइम थी वियो आहे उहा ॻाल्हि सही आहे पर मां कमु तव्हां खां ई कराईंदी आहियां वॾो जेको कमु हूंदो आहे तव्हां ई कंदा आहियो तव्हांखे मुंहिंजे घर जा सभु पता आहिनि मीटर वीटर सभु जेके बि शयूं थींदयूं आहिनि उहे सभु तव्हांखे ई पतो आहे चङो ठीकु आहे हाणे तव्हां मञियो त उहा ई कोन था ठीकु आहे हाणे पोइ सूमरु ॾींहं जे ॾींहं भी अचो मूंखे कलाकु ॾेढु पहिरां फ़ोन कजो त मां फ्री थी रहां वरी पोइ तव्हां कपिड़ो घुरंदा आहियो वरी साफ़ु करण लाए ॿियो कुझु खपे त मां उते ओॾी महिल मौज़ूदु हुजां बीठी हुजां तव्हांजे अॻियां तव्हां वरी सॾु कंदा आहियो हर घड़ी त त मां वरी फ्री थी रहियां हा हरि ओम हरि ओम हरि ओम ॾाढो ॻाल्हाइण थी वियो महे